में मतलब ऐम्मऐल्लए ते ऐम्मपी कन्नै कदें मिली निं ऐ लेकिन सरपैंच हुंदे कन्नै में मिली ही इक बार में उ'नें ई बीपीऐल्ल गल्ला आखेआ हा काफी टाइम होई गेआ लेकिन उ'नें सिर्फ मिगी मतलब कोई ओह्दा ओह् निं कीता सिर्फ अजकल अजकल मतलब कि आखदे गै रेह् ते मिगी उं'दे खास कोई मदद अजें तक्कर तक मिली निं ऐ ते में उं'दे बारे च केह् मतलब की करां लेकिन कि अगर सरपैंच साढ़े ग्रां दे ओह् ते उं'दा फर्ज बनदा ऐ कि ओह् साढ़ी गरीबें ई मतलब हैल्प करन मदद करन साढ़ी ओह् लेकिन उ'नें ते कोई अज्ज तक्कर में उ'नें ई मतलब जेल्लै गै में मतलब मी उं'दे नै में इ'यै गल्ल आखी कि मिगी बीपीऐल्ल बनाई देओ लेकिन अज्ज तक्कर किश ऐसा होआ निं ऐ ते उं'दे बारै में होर जैदा किश आक्खी निं सकनी ऐ पर एह् ऐ कि उं'दा फर्ज बनदा ऐ ओह् साढ़े ग्रां दे सरपैंच न उं'दा फर्ज बनदा ऐ कि ओह् अपने गी ग्रां दिक्खन इन्नी ऐ सारें ई कि कु'न कु'न किस टाइप दा बंदा कु'न कि'यां ऐ उं'दे हैल्प करना उं'दा फर्ज ऐ लेकिन ऐसा ते उ'नें किश कीता गै निं ऐ ते भी में हून कोई ग्रां च साढ़े ना कोई इन्नी डिवैल्पमैंट होई दी ना किश ऐसा किश खास ऐ निं ऐ लेकिन एह् ऐ कि बार बार आखना बी इन्सान गी अच्छा निं लगदा ऐ लेकिन उं'दा फर्ज बनदा हा कि ओह् औन पुछ पुच्छन दिक्खन अपने ग्रां च कि साढ़े ग्रां च केह् ऐ केह् किस चीज दी कमी ऐ उ'नें ई केह् करना केह् नेईं करना पर ऐसा किश ऐ निं होए दा ऐ अजें तक्कर ते होर कि मतलब कि मेरी ते इ'यै उं'दे अग्गै रिक्वैस्ट ही कि में इक मतलब कि में उ'नें ई इ'यै आखेआ कि मेरी थोह्ड़ी मदद करी ओड़ो कि में थोह्ड़ी गरीब आं घरै दा इ'यां गै ते अज्ज तक्कर उ'नें किश ऐसा कीता ई निं ऐ और में केह् आक्खां उं'दे बारे च सिर्फ इन्ना ऐ कि ओह् मेरी हैल्प करदे ते में चलो ओह् करदी ही सेही करदी ही कि उ'नें मेरा किश सरपैंच नै साढ़े ग्रां च किश कीता न उ'नें कोई मेरी मदद कीती न ग्रां च किश कीता में उं'दे बारे च होर केह् आक्खी सकनी इ'यां ऐ कि थोह्ड़ा मतलब कि अगर सरपैंच न ते उं'दा फर्ज बनदा ऐ किश न किश करना